औ मा औ खालामो औ गांजेमा बाजारावनो मैगंआथ' गासिबो लाजोबनाय जायो मैगं गोथां माबाफोरखौबो आलु सबाय दालि लाजोबो मैगं गोथां बिदिनो दा ओंखारनाय मैगंफोरखौ लालाजोबो फोरला दं खुमब्रा मै मैथा मैथा बांगाल दंजोबो किजियावथ' दा साइत थाखा औ दाम जाजोब्बाय जेरावबो लकेलावबो बिदिनो सबाइया जि सल्लिस थाखा फवा

दालिया बिस थाखा फवा लकेला लकेला थ्रिस थाखा

मा मा मैगं दं एसे खमाव माबायोबा होफैनो हागोन दाथ' जों माबा गोदान ओंखारनायजों जाबजों एसे माबा लायो आरो दामलायो फवा यावनो सलिस थाखा लायो दा नोंहा एसे खमनि होफैदो बिसिबां किजि मानि फवा याव फसिस थाखासोनि होफैनो हागोना हाया औ दे दे जायो एसे

मैथाया मैथाया केजियाव फसिस थाखाल' मैथाया किजियाव फसिस थाखाल' ओमफाय बाहाग होयोबा एसे बुरजा मोनो आरोना फाइखारि रेट आवथ' केजि हिसाबसो बाइयो नोंनिफ्राय लाबाथ' किजि हिसाबसो लानांगोन किजि हिसाब्बा खम खमाव हरनांगौ जायो आरो फसिस थाकानि हरनांगोन औ औ औ बाजाराव थायो नै दाबो दं ओंखामखौ नआव जाहैयाना जों बाजारावनो जायो हटेलाव दे होफै बेलासियाव दे औ